जोंनि ओनसोलाव थानाय एम सि एल ए आरो एम एल ए बिथांमोनखौ दानि गोदान सरखारखौ जोङो बेखौनो खावलायगोन जे जाहाथे जोंनो लामा सामा मोजां खालामनानै होनांगौ जों बेखौनो एम सि एल ए बिथांमोनखौ जों खावलायदों लोगोसे गामियाव थानाय रायजो राजा बिथांमोनखौ सुबिदा जेरै दंग' बान्दो खालामना होनांगौ आरो गामियाव थांफै खालामनो थाखाय बै गामिनिफ्राय बै गामियाव थांलाय फैलाय खालामनो थाखाय दालां आरो लामाफोरखौ बानायना होनांगौ होमब्लासो जोंनि ओनसोलनि थांफै खालामनाय आरो दानि दावगाफुनाय फरायसाफोर बिसोर फरायसालियाव थांलाय फैलाय खालामनाय आरो रायजो राजाफोर थांलाय फैलाय खालामनाय बिजनेस खालामनाय बिभिन्न' हान्था मेला खालामनायाव सुबिदा जागोन होननानै जोङो सानो बिनिखायनो दानि जोंनि एम सि एल ए एम एल ए बिभिन्न' जोंनि गोजौआव थानाय बिबानगिरि बिथांमोनखौ जोङो बेखौनो खावलायगोन जे एबा बे मेसेसनि गेजेरजों फोरमायगोन जे जाहाथे गासैबो ओनसोलावनो लामा सामा दंग' बान्दो आरो सिख्खा फरायसालिफोरनि न' बां लुना होगोन बाउन्दारि वाल लुना होगोन बायदि रोखोमनि गार्डेन बानायना होगोन बिफां लाइफां गायनायनि सुबिदा खालामना होगोन बेबायदिनि गेजेरजों जोंनि रायजोआ गोजोन थासारि जागोन बेखौ जों फोरमायनो हायो आरो लोगोसे जोंनि इयुनाव दावगाफुनाय फरायसुला फरायसुलि बिथांमोना लेखागोरों जानायनि उनाव बिथांमोननोबो मोजां रोंगौथिगोनांफोरनो साख्रि बाख्रि होनायनि एबा मोनहोनायनि बेबस्थाखौ एबा खालामनानै होनो थाखाय बिथांमोन एम सि एल ए बिथांमोनखौ जोङो खावलायबाय बेखिनिखौनो फोरमायनाय थाबाय